कपड़े धोने के लिए तो वैसे तो जैसा दूसरे देशों में था वैसा ही हम भी हमारे देश में उसी तरीके से कपड़े धोते हैं वैसे ही डिटर्जंट डालते हैं साबुन से धोते हैं या जो भी पुराने या पारम्परिक तरीके हैं वह भी इस्तेमाल करते हैं मोगई से भी कपड़े पीट के धोए जाते हैं आजकल विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की करी वैसे वैसे कुछ सुविधाएँ मिली तो मशीन से भी धोना शुरू करा वैसे मेरे हिसाब से मशीन से कपड़े धोने में पानी की बचत होती है बजाय हाँथ से धोने में क्योंकि हाँथ से धोने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है प्लस पानी भी ज़्यादा लगता मशीन में हम एक साथ काफ़ी मात्रा में कपड़े डाल कर कम मात्रा में पानी का उपयोग करके कपड़ो को सही ढंग से अच्छे से धो सकते हैं और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि कपड़े धोने के साथ साथ सुख के बाहर भी आ जाते हैं उससे भी पानी की बचत होती है तो विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की करी उससे कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है उसमें अपन कपड़े धोने को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि कपड़े धोने में पहले बहुत मेहनत करना पड़ती थी सुखाना पड़ता था अब ठंड के मौसम में अगर कपड़े सुखाना हो तो काफ़ी समय तक सूखते नहीं थे लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की हुई विज्ञान ने तरक्की करी मौसम के हिसाब से मशीने बनाई गई हैं मशीनो में से सुख के कपड़े निकल जाते हैं आप आराम से पानी कम पानी में अच्छे से कपड़े धो सकते हैं समय की भी बचत है बिजली की भी बचत है उसके साथ साथ पानी की भी बर्बादी कम होती है दूसरा मशीने इतनी आसानी से चला सकते हैं कि कोई बच्चा भी चाहे तो अपने कपड़े खुद धो सकता है अगर उसे एक बार अच्छे से सिखा दिया जाए की कपड़े कैसे धोना है इसलिए कपड़े धोने के लिए मुझे वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि पानी बहुत सारा बर्बाद होता है क्योंकि विज्ञान की तरक्की के हिसाब से अब चीज़ें आसान हो गई हैं और कम पानी वेस्ट करके आप अच्छे से सब सही तरीके से कपड़े धो भी सकते हैं सुखा भी सकते हैं और उसमें मौसम की भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है